पहिले चिट्ठी लिखै रहिए तऽ चिट्ठीके लिखिके दै रहिए तऽ जाइ रहै डाकखाना वएह आबै रहै चिट्ठी पहुँचाबै रहै आइकाल्हि तऽ मोबाइलके जमाना अएलै यऽ मोबाइल तऽ सभकेँ बेरबादो कै देलकै आओर कतेक के बढ़िओँ कौ देलकै एतए मोबाइल लड़कीसभ लै लेलकै यऽ लड़का सभसे गप करैत रहैत छै लड़को गप करैत रहै छै मोबाइलेसे लड़कीसभ भागि जाइ छै लड़काके सङ्ग गार्जिअनके पूछ उछ थोड़े करै छै आब ओहिना मोबाइलसे गप करलक आओर कतहु रहल मँगै लेलक ककरो सङ्ग लड़की चलि गेल मोबाइल नहि रहै रहै तऽ तभिए जमाना बढ़िआँ रहै एकोटा लड़की गलत नहि निकलै रहै आओर मोबाइल जबसे अएलैए तबसे मोबाइल लड़कीसभ खराब भै गेलै लड़की सभकेँ मोबाइल दै दै छै गप करै छै भागै छै सब बेरबाद कै देलकै लड़की सभकेँ जाति पातिके कोइ वैल्यू नहि राखलकै यऽ कोनो जातिमे कोनो ककरो सङ्ग चलि जाइ छै कोनो जातिके निर्णय नहि राखलकै पहिले तऽ अपना अपन जतिआरीमे खोजिके बिआह शादी करै रहै आब तऽ कोनो जातिमे कोनो लड़की चलि जाइ छै आब कोइ पहचान नहि छै जे कोन जाति कोना छै नहि छै सबमे सब घुसि गेलैए आब ई जाति सभके कोइ नियम नहि छै जे कोन जाति छिए कोन नहि छिए सब जातिमे सभ घुसि गेलैए यादव चलि गेलै चमारमे चमार चलि गेलै यादवमे मिआँ चलि गेलैए यादवमे यादव चलि गेलै मिआँमे सभमे सभ जातिके घुसि गेलैए कोइ जातिके मोल तोल नहि आब रहलै एक्केटा मिआँ टा नहि दोसर जातिमे गेल लेकिन हिन्दू जतेक छै से सभ जातिमे घुसि गेलै एहि लैके जे मोबाइल जबसे भेलै तबसे बेरबाद करलकै मोबाइल तऽ होइ छै बढ़िएँ मगर ओहि ढङ्गसे चलेतै तब ने बढ़िआँ रहतै घरमे तऽ दै दै छै लड़कीसभ मोबाइल सङ्गमे राखने रहै छै बात करैत रहै छै ओहि लैके कि पहिले जमाना जे रहै जे अथीसब होइ रहै जे बढ़िआँ रहै जमाना आओर जबसे ई मोबाइलके संसार भेल तबसे लड़कीसभ बेरबाद कै देलकैए गार्जिअनसभ कोइ गार्जिअन सभके मानता नहि राखै छै ई कोना रहतै कि करतै गार्जिअन सभकेँ मुँह देखेनाइ कठिन भै गेलैए कि करतै नुकै जाइ छै गार्जिअनके काबूमे थोड़े रहै छै आब अपन मोन भै गेलैए